ہیلو ہاں ہاں سر آپ كریم ہوٹل سے بات كر رہے ہیں اچھا میں نے آپ كے یہاں سے كھانا آڈر كیا تھا جو اب تک ہمارے پاس پہنچا نہیں ہے كافی تاخیر ہو گئی ہے تو كیا ہم وجہ جان سكتے ہیں كیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے اگر آپ ہمیں ڈیلیوری بوائے كا نمبر دے دیں اچھا ٹھیک ہے تو مہمان گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور ایسا مناسب ںہیں ہے نا كہ ہم آپ كے یہاں سے جیسے آپ كی سروس آپ كا كھانا اچھا ہوتا ہے آپ كی سروس اچھی ہوتی ہے اس لیے ہم نے آپ سے آڈر كیا تو وقت پہ پہنچانے كی كوشش كیا كریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو كیوںكہ مہمان كا مسئلہ ہے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور كھانا ابھی تک نہیں پہنچا ہے اس لیے میں نے آپ كو آپ سے رابطہ قائم كیا ٹھیک ہے ہاں آگے سے آپ اس كا خیال ركھیے گا كیوںكہ تبھی تو آپ كے آپ سے لوگ جڑيں گے اور آپ سے آپ كو زیادہ سے زیادہ آڈر دیں گے اگر آپ كی سروس اچھی رہے گی تو لوگ آپ آپ كے پاس سے زیادہ آڈر كریں گے ٹھیک ہے شكریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیكم